आंथ' दा जायगा बेरायनो सान्स मोनब्ला गिबियाव माबा थांनो लुगैयो आङो केदारनाथ केदारनाथ थांखांनानै आं थांनो लुगैबावो मालयसिया थाइलेण्ड आरो बिदिनो फैसाफोर मिलायबावबा आं थांबावनो सानो जेनेबा जोंनिनो साखाथियाव थानाय भुटान लोगोसे मेनमार आरो आंनि लोगोफोर ज'यै आं थांबावनो लुगैयो जुदि आं सान्स मोनोब्लासो आरो खाबु मोनोब्ला जायगा बेरायनो आं थांबावनो लुगैयो जोंनि लोगोफोरजों बेलजियाम नेडारलेण्ड बेफोरबायदि जागायाव आं जायगा बेरायनो लुगैयो आरो